हाँ बोलिए सब उपलब्ध है सोने की चैन सोने की चैन चाहिए हाँ सोने की चैन भी उपलब्ध है अरे तो वही दाम तो सर प्रति दस ग्राम बासठ हज़ार है चाँदी का बहत्तर सौ है

लॉकिट का जिस हिसाब से लीजिएगा उसी हिसाब से होगा जितने का लेना है उस हिसाब से होगा सब ऑर्डर से तैयार किया जाता है जितना ग्राम होगा उस हिसाब से होगा जैसे हाँ हाँ चार्ज लगता है ना बनाने का भी चार्ज लगता है कारीगर जो बनाता है उसका भी तो चार्ज लगता है हाँ कारीगर का जो चार्ज है सो लगता है

सामान बढ़िया मिलेगा आपको सामान में कोई शिकायत नहीं दुकान बाज़ार मार्केट में हाँ आलोक ज्वैलर्स के नाम से है हाँ सीमाचोरी मार्केट में दुकान है आइए सब कुछ मिल जाएगा बढ़िया समान मिलेगा आपको

जब मर्ज़ी आ जाइए आठ बजे दुकान खुल जाती है आप आइए वाह